जय झूलेलाल सूरत में गरबा ॾाढा सुठे नमूने कंदा आहिनि नव ई ॾींहं राति जो हिते गरबनि में ॾाढी मौज़ हूंदी आहे सभु माण्हू गरबनि में उत्साह सां गरबा कंदा आहिनि नवरात्रनि में खिल मस्ती थींदी आहे टाइम स्पेंड कंदा आहिनि गणपतिअ जे त्योहार में बि असां इंजॉय कंदा आहियूं हिते अ क्रिकेट बि ॾाढो सुठो कंदा आहिनि क्रिकेट मैचिस बि ॾाढा बढ़िया थींदा आहिनि असांजे हिते रतन थिएटर आहे सी बी पटेल स्पोर्ट क्लब आहे इंडोर स्टेडियम आहे उनमें असांजा जेके बि मैम्बर्स हूंदा आहिनि उहे सभु अ प अ क्रिकेट खेॾंदा आहिनि या ॿियूं जेके अदर गेमियूं हूंदियूं आहिनि ॾाढे उत्साह सां कंदा आहिनि सभई मिली करे अऊं सूरत में चेटी चंड बि असां ॾाढो धूमधाम सां मल्हाईंदा आहियूं असांजे ईष्ट देव जो झूलेलाल साईंअ जो ॾाढे सुठे नमूने कंदा आहिनि सूरत में ॾाढो सुठो आहे घुमण फिरण जा ॾाढा सुठा सुठा बिचिस वग़ैरह बि आहिनि ॾाढो बढ़िया सुठे नमूने सां हैंडल कंदा आहिनि ऐं